हाँ कमप्युटर कमप्युटर उस से बात कर रहा हूँ बताइए जी जी जी जी

अच्छा तो मतलब चलता रहता है और बंद हो जाता है तो आप ने चार्जिंग केबल चेक की थी क्योंकि कभी कभी होता है कि आपकी मान लो बैट्री ख़राब है तो एकाएक बंद हो रहा हो

अच्छा अच्छा

नहीं नहीं वो तो देखिए क्या है कि ये सब एलेक्ट्रानिक चीज़ें हैं और एलेक्ट्रानिक चीज़ें कभी भी मतलब वो हो सकती हैं तो उस में या तो सौफ्टवेयर की दिक्कत हुई होगी या फिर ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि बैट बैटरी कि दिक्कत होगी तो आप मतलब आप चार्ज पर लगाए हुए हुए रहते हो तब भी उसकी इस्क्रीन ब्लाक हो रही है क्या अच्छा अच्छा तो आप एक काम करिए आप हमारे यहाँ या हम हमारे यहाँ आप आएंगे कि या हम अपने बंदे को भेद दें आपके यहाँ हमारा कुलार में है मंदाकिनी क़ानूनी जो है उसके सामने ही है ठीक है हाँ तो आप वहाँ पर वहाँ पर आ कर मुझे कॉल कर लीजिएगा परंतु हमारा जो है कमप्युटर जैसे एक बार खुल गया तो हमारा पाँच सौ रुपये फ़ीस है ठीक है जी तो कमप्युटर खुला और फिर उसके ऊपर जो पार्ट्स डलेंगे उसका चार्ज आपको अलग लगेगा उसका हाँ उसका चार्ज लगेगा आपको क्योंकि आपके घर पर आ कर वो करेंगे और उसका चार्ज अलग से लगेगा दो सौ रुपये एस्ट्रा जी तो उसका दो सौ रुपये है मतलब पाँच सौ रुपये तो हमारा वो जो मैंने बताया आपको खोलने का दो सौ रुपये और जोड़ लिए सात सौ रुपये तो ये हो गए अब फिर आप जी और उसके ऊपर जो सामान लगेगा उस में जो दिक्कतें आ रहीं हैं उसका चार्ज अलग रहेगा पहले तो हम जी जी जी और हमारा मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ कोई लोकल सामान नहीं डालते आप ये सोच रहे होंगे मार्केट रेट से हमारा मतलब ये प्रैज आपको थोड़ा अधिक लग रहा होगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं आप ले आइए आपको कभी परशानी होगी हम एक वन सा एक साल की सरविस सेंट मतलब सरविस भी देते हैं तो यदी आपको हमारे यहाँ से लिया है उसके एक साल तक यदी इससे समबंधित कोई समस्या आती है तो हम फ्री उसको सुधारेंगे ठीक ठीक जी जी ठीक है ठीक है आप आ जाइए कि आप हमें बता दीजिए तो हमारा बंदा आ जाएगा आपके चलिए चलिए ठीक है शुक्रिया